کھیل سے جڑی ہماری پسندیدہ یاد تو بہت ساری ہے اگر آپ پوچھ رہے ہو تو میں ایک دو بتا ہی دیتا ہوں جب ہم کھیل کھیلتے تھے دوستوں میں تو بہت مزہ بھی آتا تھا لیکن بعض ٹائم ہوتا یہ تھا کہ دوستوں میں مطلب بحث ہو جاتی تھی بولنا چاہیے لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے تو ایک پسندیدہ یاد رہا جو بولنا چاہیے ہم سکس بہت مارتے تھے چھ پہ چھتیس مار دیتے تھے بعض ٹائم تو یہ بھی ایک یاد ہے ایک طریقے کی کیونکہ آج لوگ یاد کرتے ہیں کہ یار وہ بہت اچھا کھیلتا تھا فلاں فلاں یہ وہ تو یہ سب ایک یاد ہی میں آتی ہے کہ یار ان چیزوں سے ہم یاد کیے جاتے ہیں کہ یار عمار بہت اچھا کھیلتا تھا یہ والا گیم اس یہ بہت اچھا پلے پلے کرتا تھا وہ اور بولنا چاہیے دوستوں میں تو چھوٹی چھوٹی نو نوک جھوک ہوتی رہتی تھی وہ بھی ایک یاد ہے کہ یار وہ چڑچڑا پن زیادہ کرتا تھا وہ جھگڑا بہت زیادہ کرتا تھا تو یہ سب ہمارے کھیل سے جڑی ہوئی یادیں ہیں مختصر سی میں آپ کو بتا دیا ہوں فرصت میں اور ساری بتاؤں گا